जीअं त मुंहिंजा पसंदीदा गाना आहिनि प्यार दिवाना होता है मस्ताना होता है मेरे सपनो की रानी कब आओगी तुम ओ मेरे दिलि के चैन चैन आए मेरे दिलि को और ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए इहा बि गाना छो पसंदि आहिनि छोकी इहे सभु किशोर कुमार जा गाना आहिनि ऐं किशोर कुमार हीअं न की अॼु ताईं बि हुननि जा गाना ॿुधंदा त ॿुधंदा ई रहिजी वेंदा पहिरें जे गाननि में हिकु अल अजीब ही हूंदो हुओ मतिलबु की इंसान खे जाम पाणि सां पर्सनल भई पंहिंजी अंदरि में इहे शयूं हलनि थियूं या पंहिंजे लाइ फीलिंग थी थियनि इहे सभु पंहिंजे मथा ई सोचे करे सभु लॻंदो की असांजे मथां ई थो गानो हले पियो ऐं किशोर दा जा गाना अॼु ताईं बि दुनिया ॿुधण लाइ ख़ुशि थींदी आहे